हमारी सहेली थी खेलने में बहुत अच्छी थी जहाँ भी जाए वहाँ भी खेल में इनाम पाती थी खेलने में कबड्डी में बहुत खेलने में तेज़ थी गई थी वहाँ पर खेलने ब्लॉक स्तर में वहाँ भी इनाम पाई थी उसके बाद गई है खूब इनाम पाई थी सभी सहेली लोग मिलकर हम लोग खेलती थी वह तो इनाम पा गई थी इनाम पा गई खेलने में लड़ कर खेलने में बहुत अच्छी थी उसके बाद प्रधान जहाँ तक प्रधान ग्रामीष्ट में गई थी खेलने के लिए बुलाए गए थे इनाम पाई थी बहुत इनाम पाई थी खेलने में उसके बाद मेरी चाचा का लड़का था वह भी खेलने में बहुत तेज़ था बहुत तेज़ खेलने में तेज़ था वह भी इनाम पाए थे बहुत वह मैं क्रिकेट खेलने में बहुत तेज़ था उसको बुलाए खेलने के लिए इनाम पाए थे पुरुस्कापा पुरस्कार पुरस्कार पाए थे खेलने के लिए इन्हा लाए थे सभी लोग सभी लोग बहुत खुश हो गए कि गाँव के लड़का जीत गए इनाम पाए हैं पुरस्कार